बिहारमे संस्कृत एक एहन धरोहर यऽ कि जेकरा से आइ काल्हिके जे छै सब जे छै जे भी पढ़ाइ रहै पहले कि जे भी हम हिन्दी संस्कृत जे भी रहै सब हमरा आरके बिहार से सीखल गेल छै बड़ा बड़ा जे छै कवि रहै जे कि बढ़िऑं बढ़िऑं अच्छा अच्छा चीज देलकै हमरा आरके बिहार से लेकिन हमरा आरके आइ काल्हि की भेलै हइ कि बिहारके एहन एक धरोहर जे हमरा आरके संस्कृति रहै या हमरा आरके संस्कृति रहै जे सबके हमरा आरके धीरे धीरे धीरे धीरे की करै छै भुलल जा रहल छै किए कि हमरा सबके यहाँ पर एहन तकनीक आबि गेलै हइ या आइ काल्हिके नया नया तकनीक से सब की करलकैए कि जे हमरा आरके संस्कृति जे हमरा आरके बहुत बड़ा धरोहर रहै जेकरा लिए हमरा आरके जानल जाइ छियै ओसब चीजके सब भुलि गेलैए आओर आइ काल्हिके शिक्षा हुए या तकनीकी हुए जइ से की हमरा आरके जे छै ने पुराना पुराना संस्कृतिके भुलल जाइ छियै कहै छै कि नया नया संस्कृति या नया नया चीजके लाबै छियै आओर इसब जे छै ने एक बहुत ही चीज घर ले जाइ छियै कि हमरा आरके आइ काल्हि किछु चीज जे छियै भुलल जा रहल छियै आओर जे संस्कृति रहै हमरा सबके ओ आइ काल्हिके धीरे धीरे धीरे धीरे जे छै कोइ एहन कोना नहि छै जे कि आब धीरे संस्कृति हमरा आरके बचलैए आओर हमरा आरके संस्कृति जे छै बहुत ही एक तरह से उज्ज्वल रहै किए कि जे भी जानै रहै बिहारके लोकके ओ एक संस्कृतिके माध्यम से जानै रहै कि हँ ई सबके एक संस्कृति छै संस्कार छै ओहि से लेकिन आइ काल्हि भेलै हइ कि तकनीक भए गेलैए शिक्षा भए गेलैए आओर नया नया तकनीक हुए या नया या नया नया शिक्षा हुए जेकर वजह से जे छै हमरा सबके ई संस्कृति धीरे धीरे मिट रहल छै